आब साग सबजी तऽ लोक घरे बैठल मिलै छै ऑनलाइन कऽ दै छै तऽ घरेपर दऽ जाइ छै पहिने बहुत महंगा रहय साग सबजी चालिस रुपैए पचास रुपैए कोबी रहय आब तऽ दस रुपैआके दू किलोके दै छै साग सबजी आ घरे बैठल मिलै छै रङ्ग बिरङ्गके साग सबजी आब उपजाबै छै पहिने पैठियापर लऽ जाय तऽ कनि महंगा देलक सस्ता पड़ल घरपर आयल तऽ कनि महंगा देलक दू रुपैआ चढ़ा कऽ लेलक घर पहुँचा दै छै सभ चीजके सुविधा भऽ गेलै हन बहुत चीजके सुविधा साग सबजी कोबी बैगन भाटा जे होइ छै सजमनि कदीमा सभ सुविधा भऽ गेलै हन घरो बैठल मिल जाइ छै लऽ जाइ छै घरोपर पहुँचा दै छै उपजाबै छै खेतीमे पाइ लागै हइ करै हइ तऽ सभ शुरूमे महंगा बेचै हइ महंगा बेचलक सए रुपैए तक लए कोबी छलय हन आ से कोबी एखन दस रुपैआके दू किलोके मिलै छै फेर शुरूमे सभ साग सबजी बहुत महंगा मिलै हइ मिलै हइ बेचैत बेचैत बेचैत बेचैत रहैत रहैत रहैत रहैत तऽ सस्ता होइ छै साग सबजी बहुत महंगा रहय तीस रुपैए पैंतिस रुपैए बैगन रहय से बैगन एखन रुपैआके दै हइ दस रुपैआके दू किलोके पाँच रुपैए किलो मिलै छै साग सबजी बहुत महंगा रहय शुरूमे बहुत महंगा कऽ दै छै निकाललक खेतसँ पहिला पहिला फल फूल निकाललक तऽ महंगा देलक बेचैत बेचैत दू तीन महिना बेचलक तऽ सस्ता होइत होइत होइत कोबी बैगन रामतोरइ घिउरा सजमनि सभ सस्ता भऽ गेल सस्ता भऽ गेल तऽ घरो बैठल दऽ जाइ छै घरो बैठल साग सबजी कोबी एखन मिलै छै मिलै छै लोक कीन कऽ समय अथि दिन काटै छै लै छै सभ चीजके सुविधा भऽ गेलै हन बहुत चीजके सुविधा साग सबजी घरे बैठल मोबाइलपर ऑनलाइन कऽ देलक तऽ भराक भराक चलि गेल ऑनलाइन कऽ देलक कपड़ा लत्ता कऽ तऽ चलि आयल ऑनलाइन कऽ देलक तऽ बहुत चीजके ऑनलाइन होइ हइ सभ चीज घरे बैठल पहुँच जाइ हइ मिल जाइ हइ घरे बैठल सभ चीजके सुविधा सरकार कऽ देलकै हन बहुत चीजके सुविधा इसभ पहिला जमानामे नहि रहय आब सभ चीज भऽ गेलै हन देखै छियै सुनै छियै देखै छियै ऑनलाइन कऽ देलक सभचीज घरे बैठल मिल गेल मिल जाइ छै दऽ जाइ छै साग सबजी खोजय नहि पड़ै हइ सोचय नहि पड़ै हइ सभचीज मिल जाइ छै समयपर सभचीज मिलै छै सभचीज लोक कीनै छै करै छै खाइ छै बनबै छै कोबी मिलै छै बैगन मिलै छै सजमनि मिलै छै कदीमा मिलै छै कटहर मिलै छै जखन जे साग खायके इच्छा होय तऽ सभ घरे बैठल मिल जाइ छै साग सबजी सभचीज मिलै छै कोनो चीजमे कमी नहि छै सभचीज मिल जाइ छै साग सबजी रहै छै मिलै हइ कटहर मिल गेल सजमनि मिल गेल घिउरा मिल गेल बैगन मिल गेल कोबी मिल गेल पलाँकी मिल गेल सागमे सभ चीज मिलै छै घरे बैठल मिल जाइ छै जखन जकरा खायके इच्छा जे होतै से बना लै छै बनबै छै खाइ छै सभचीजके सुविधा छै कोनो चीजमे दिक्कत नहि हइ बहुत सुविधा सरकार कऽ देलकै हन बहुत सुविधा भऽ गेलै हन लोक सभके बहुत ऑनलाइनपर से कहाँसँ कहाँसँ कपड़ा चलि आबै हइ ऑनलाइनपर देखै छियै घर दुआरि मिलै हइ ऑनलाइनपर किश्ती मिलै छै ऑनलाइन कऽ देलक तऽ रुपैआ पैसा मिलै हइ आ किश्ती अपन लोक जोड़ि दै छै सभचीज मिल जाइ छै बहुत चीजके सुविधा भऽ गेलै हन घरे बैठल मिल जाइ छै आ किश्ती भरैत रहू भरैत रहू भरैत रहू सभचीज मिल जाइ छै घरो दुआरि आज मिलै छै किश्तीपर किश्तीपर बहुत किछु मिलै हइ बहुत किछु लोक करै